ویسے تو ہمارے علاقے میں بجلی کی کوئی کمی نہیں پوری اچھی طرح آتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کی سویدھا کے لیے ہمارے پاس انورٹر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لائٹ کی کمی نہیں ہوتی اور جیسے کہ انورٹر بھی خراب یا بند ہو جاتا ہے اور لائٹ بھی نہیں آتی تو ہم بجلی گھر جا کر شکایت لگاتے ہیں کیونکہ بہت ہی دِقّت ہو جاتی ہے اس لیے سب لوگ آپس میں مل کر بجلی والے سے شکایت کرتے ہیں تو سب سب صحیح ہو جاتا ہے اور اب تو لائٹ کی بہت ہی سویدھا ہے پہلے تو بل بہت ہی کم تھا لیکن کچھ سمے زیادہ آنے لگا تھا پھر سرکار نے بہت سی سویدھائیں کر دی سرکار نے لوگوں کے لیے بہت اچھی سویدھا کی ہے بجلی کا بل بہت کم کر دیا اور لوک ڈاؤن میں تو بجلی کو بجلی کے بل بند ہی کر دیے تھے تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی یا دِقّت نہ ہو اور پانی کا بل بھی کبھی کبھی بند کر دیتے ہیں